हम अपन जीवनके

जेनाइ हमर ई पूर्ण ई पहिलुक कर्तव्य छल आओर समयसँ पूर्व समयसँ पूर्व विद्यालयसँ नहि निकलै छलहुँ